स्पोर्ट्स म्हटल्यार आतां आमकांच खूब वर्सां जालीं स्कुलांतल्यान किंवां कॉलेजींतल्यान घरा येवन आतां तितलें कांय यादूय ना पूण जेन्ना स्कुलान आशिल्लीं तेन्ना आमी लांब उडी हेतून सदांच पार्टिसिपेट जाताली आनी हांव फस्टूय येतालें तेतूनच सांगपाचें म्हटल्यार खूब पयसल्यान धांवून येवन एकदम उडी मारप इतलेंच म्हाका तें याद आसा